धर्मके नाम पर लोक लड़ैया आपसमे हिन्दू मुस्लिम छी तऽ ई सभ नेता सभ छथिन सभ लड़बा दै छथिन आ जनताके आपसमे लड़बा देइ छथिन आ ओकर बाद अबैत छथिन शान्ति देबै कि ने ई सभ आपसी भाइचारा हइ इएह सभ अभी राजनीति करैबाला सभ कर रहल हइ कि आपसमे जातिवादके नामपे धरमके नामपे आ मन्दिर मस्जिदके नामपे लड़बा देलक लोकके ओकर बाद जब लड़ लेलक लोक आपसमे तब एलनि शान्त करबाके ओकर बाद वोट बैंक अपन अपन बनैलनि आ एहिमे परेशान तऽ आम जनता होइया जे ओहिमे जिनका चोट लगैया घर जलैया पिटाइ छथि इएह सभ जे है अभी अत्यन्त दुःखद चल रहल हइ ई लोक नेताके बहकावामे आकऽ आपसमे मार पीट कय लेइ छथिन आपसी भाइचारा बनाकऽ रखैके चाही